यदि मुझे किसी दूसरे देश कि यात्रा करनी पड़ेगी तो मैं नेपाल देश को ही चुनूँगा क्योंकि वो वहाँ कि सभ्यता संस्कृति भारत से मिलती जुलती है और मैं चूँकि हिन्दू धर्म से हूँ तो मुझे कम से कम वहाँ पर भोलेनाथ का जो एक स्वरूप भगवान का केदारनाथ जी में है उसकी मैं दर्शन कर चुका हूँ और दूसरा जो आधा भाग भगवान का है वो पशुपति नाथ जी नेपाल में स्थित है इसलिए मैं नेपाल की यात्रा चुनूँगा